हेल' दिबिया नार्जारी ना आं माने मोनसे टुरिस्ट माबानिफ्राय अवेबसायटनिफ्राय नोंनि नाम्बारखौ मोनदोंमोन नालाय आं बे नैबे नेक्स्ट मान्थनि सय थारिखासोआवहाय आं भुटानखौ बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ना क'क्राझारनिफ्राय ओरै भाया र'डजों थांगोन आरोना बेंगलजों बे भुटानाव हाबनायनि प्रसेसफ्रा मारै मारै औ औ औ थारमाने जों बेजोंनो सायड सिनफोरखौबो भिजिट खालामलांफानो हागोन ना जेनेबा लामा सेर सेर ओमफ्राय बे नों गारि भाराफ्रासो बेसेबां लागौमोनथाय आथ्सा आथ्सा होमब्ला बेसेबांसेब्लानो जागोन

आथ्सा आथ्सा जेखुनु बेखौनो सोंनो हरदोंमोन आरो आं दे थेंक इउ